अ फंबाइ बेयो फख्रिपारा सकनि फिथाइ दखाननिआव नांदों ना अ ओमफ्राय दखानाव दङ नोङो अ दा बेलासियाव मोनसे फुजा दंमोन जोंहा बेनिफ्राय मोननैसो फिथाइ सामथाइ नांगौ जादोंमोन माने लायनो हागोन ना ओरैनो फिथाइ सामथाइखौ आपेल नांगौ ओमफ्राय आंगुर बेनिफ्राय गोदै गोबाब नांगौ आरो बिदिनो मोननैसो अ दिथिथ' दंजोबोना अ दा

अ जायखिजाया अ ओरैनो गिदिरा बेसे मोजां कुवालिटिया के जि अ अ बेनिफ्राय नारेंखलफोरबो मोनगोन ना अ ओमफ्राय बुत मुगफोरबो मोनो न' अ दे ओं दे बिनिफ्राय माबाफोर दं नामा आंगुरथ' दा आंगुर मोनोना

अ बेनिफ्राय बै साथिफोर मोनगोन नामा साथि बेनिफ्राय अ दे जायखिजाया आङो आं थांनाय जायाब्लाबो जायखिजाया आं गुबुनखौ थिनहरगोन आरोना अ ओमफ्राय ओरैनो नों दखानखौ खैथासोआव बन्द' खालामो अ आं माने एसे खामानियाव बेस्त' नालाय एसे लेटबो जायो हराव बेनिफ्राय जायखिजाया नोङो आं मोनहैस्लाबाबाथाय जायखिजाया दखाना बन्द' खालामनोसैबाथाय आंखौ खेबसे क'ल खालामबानो जाबाय ना आं होनबाथाय माने थांनो हागोन अ दे जागोन दे फंबाइ होनबा